हेल्ल' मामोन आङो न'आव दङ ओमफ्राय माबा ए ओमफ्राय माथो जाखो थांनायाथ'हाय खय थारिकआव लामायाथ' ओरैजाय बेंटलजों थाङोबा नावसो गाखोनांगोन आरो बिथिंजाय गारिबो सोजाया ना दालां जाथ'आखै बिथिंजाय दालां बानायथ'वाखै मेसेङावबालाय बेजोंनो गिदिंलांनांगोन औ ओरैजाय बारस' नांगौबा लामाफोरा गाज्रि दैआबो गेदेर दालांबो बानायाखै नावजोंसो थांनांगोन बेजोंनो मोजां जागोन ओरै सापागुरिजों गिदिंनानै माबा खामानि ए औ औ औ दे थांजागोन बेयो लांफा थांफाजागोन ओरैजायनो मोजां सापागुरिजोंनो लामाया औ औ बै ससेयावल' एसे गाज्रि माबा आमगुरि साइदआवल' बेजों बारलांबाथाय मोजां जाबाय आरो लामाफ्राबो ए औ नों खबर होबानो जाबाय औ दे थाब खिन्थाहरखा नङाबा आंहा हारसिं नालाय खामानिफ्रा मावस्लाबनो हाया हाया जायो औ औ दे जायो दे औ दे दे